जोङो मोनसे देसथिनेसोन बेरायनाय देसथिनेसोनखौ साबफिन खालामनो थाखाय मोननै बुस्थुवा बिराथ इमफरथेन्ट आरो ना बेनो जायैबाय सेबथि बे सेबथि इसुखौ बिराथ मोजां नायथारनांगौ आरो ना बे सेबथि इसुखौ नायनानै सो मानसि फोरा बेरायफैयो नालाय जुदि मोनसे जायगायाव बेरायबा मानसिफोरनाव जेबो खहा जाया जेबो जेंना जेंथा जाया होमबासो मानसिफोरा बांसिन फैयो बेरायनो बे खाबुखौ नायनानैसो मानसिफोरा बांसिन बेरायनो मोजां मोनो आरो मोनसेया जायैबाय हान्था मेला बा ट्रान्सपर्तथेसोन बेखौ नायनानैबो मानसिफोरा थाङो मानोना मानसिफोरा जे मोनसे जायगायाव बेरायनो थांबाय नाथाय थांनानै बिराथ खस्थ'जोंसो सहैयो खस्थ'जोंसो थाहैनो हायो बिदिबा मानसि फोरा खम फैयो आरो ना आरो मोनसे जायैबाय थानाय आरो ना हस्पिटेलिथि आरो मेनेजमेन्ट जायगानि मानसिफोरा मोजां जानांगोन बेबो सेबथियावबो गोलैयो ओमफ्राय थायैनाय सुबिदा जानांगोन मानसिफोरनो ओमफ्राय बे जायगानि जे जायगायाव बेरायहैदों बे जायगानि मानसिफोरा बेजोंनो गावसिनि लिबलिहुदखौ थां मोजां खालामनो हायो बेरायहैग्रा फोरनो बायदिसिना फेसिलिटी होनानै जेरेखम थाग्रा जायगा जाग्रा हटेलफोर बानायनानै बा गावसिनि लकेल माबाफोर बा ट्रेदिसोन माबाफोर बेलु गोनां बुस्थुफोरखौ फान्नानै मानानै हाय गावसिनि लिबलिहुद माबाखौ मोजांसिन खालामनो हायो आरो